हलो

हलो हाँ जी फ़ोटो स्टूडियो से बोल रहे हैं सर जी में बिपिन बोल रहा हूँ सर मुझे क्या है इंगेजमेंट के लिए फ़ोटोग्राफी करानी है तो हो जाएगी सर तो फिर उस में क्या चार्ज है कैसी फोटोग्राफी करते हैं मतलब ऐलबम वग़ैरह कैसा बनाते हैं यहीं बनवानी है अपने जयपुर में इंगेजमेंट का है कम से कम तीन चार सौ फोटो होंगे विडियो टाइम भी होगा अब वो तो उसी हिसाब से देखा जाएगा दो तीन घंटे का तो होगा ही होगा कितना पैसा लग लग जाएगा इस में और मतलब फोटो किस टाइप के बनाओगे आप हाँ और बिडियो फिर इस में चार्ज कितना है तुम्हारा

एक शीट का फिर एक शीट पर फोटो एक एक दो दो फोटो लगाओगे कितने फोटो लगाओगे एक शीट पे

ये हम को कितने दिन में दे दोगे कम्प्लीट कर के हाँ तो कम्प्लीट कर के कितने दिन में दे दोगे इस को और महीने भर बाद है हाँ महीने भर भी नहीं है फिर और कोई इस में एक्स्ट्रा थोड़ी है जैसे कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी और हम को जैसे एलबम किस टाइप की बना के दोगे किस टाइप की एलबम बना के दोगे आप और उस में कुछ अपने हिसाब से ऐड तो करोगे ना जैसे म्यूज़िक वग़ैरह और फिर जैसे अपन उस को आप बना के दे दोगे कैसे किस में फिर पेन ड्राइव वग़ैरह में डाल दोगे या फिर नहीं पेन ड्राइव में और फिर जैसे बाद में प्रॉब्लेम तो नहीं होगी जैसे हम अभी पेन ड्राइव में ले लें और बाद में खराब वग़ैरह हो जाए जी फिर कब मिलूँ मैं आप से फिर आप के यहाँ पे ऑफिस पे आ के हाँ चार बजे और कम नहीं होगा इस में कुछ तो आप का स्टूडियो कब से कब तक खुला रहता है ठीक है तो मैं फिर में आता हूँ ठीक है सर